हलो जय झुलेलाल भेण हा मुंहिंजे भाउ जी शादी आहे त मां तव्हांजे दुकान ते कपिड़ा वठिण आई अहियां हा हा त हाहा असांजे खे

त हा पहिरों मूंखे पहिरों मूंखे मुंहिंजे ॾेखारियो न मूंखे घरारो ॾेखारो वन पीस बि ॾेखारो मुंहिंजे लाइ हा हा हे

हा हिनजो छा अघि आहे भेण हिन हिन घरारे जो छा अघि आहे नव हज़ार हा ॿिया ॾेखारियो ॿियो कलर मूंखे आहे न पीलो कलर खपे हल्दी फंक्शन जे लाइ हा हा पीलो ॾेखारिजो न मूंखे हिक दफ़ो हा हा हा मेहंदी मेहंदीअ लाइ बि ॾेखारियो साओ हा

हा हीअ पीलो वालो हाली साइड त रखोसि त मां हिक दफ़ो भई ट्राय करे ॾिसां हा हा हा साए में उहो थोरो वधीक वर्क़ वारो ॾेखारियो न थोरो भड़कीलो ॾेखारियो साओ मस्तु हा हा हे हे हे हे वारो साइड कयोसि साओ हा

न न इयो नथो वणे थोरो ॿियो सुठो ॾेखारियो न हा हे हे बड़िया पीस आहे हे हिनखे रखोसि हिक दफ़ो मां पाए ॾिसां हा हा हाणे मूंखे आहे न भली हा जेन्स लाइ त पांहिंजे आ न घोट खे वठी ईंदमि हाली मूंखे मुंहिंजे बारिनि लाइ ॾेखारियो न मुंहिंजी ॿी साले जी गुड़िया आहे हुनजे लाइ मस्तु फ्राक ॾेखारियो हा हा उनजे लाइ मथे वञिणो पवंदो बारनि जे लाइ हा हा हलो हलो हा हा हीअ हीअ पीली कढोसि न हीअ पीली कढोसि न मां ऐं मुंहिंजी गुड़िया पोइ हिक जहिड़ी थी वेंदासीं हा हीअ पीली रखोसि हा हा हा जय झुलेलाल